खास करके बच्चों के खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की जो आवश्यकता है और कितना यह ज़रूरी और महत्वपूर्ण है खास करके इस पर ध्यान देते हैं कि उसके भविष्य बनेगा और हम लोग इस तरह के प्रेरणा दें बच्चों में कि बच्चा तुम यदि पैसे बचाओगे तो तुम्हारा जीवन सफ सफलीभूत होगा तुम अपने जीवन में विकास करोगे कहीं कपड़े के लिए कभी कॉपी के लिए मां बड़ा मेहनत से कमाती है पैसा और फिर तुम्हें देती है तुम्हें अगर उड़ाते जाओगे तो पैसा तुम्हारे पास एक समय होगा जब नहीं रह पाएगा इसीलिए अगर तुम थोड़े थोड़े करके पैसा बचाते चलोगे तो उसको महीने में दो रुपया करके जब बचाते हो तो साठ रुपया महिना होता है एक साल में बारह सत्ते चौरासी अर्थात आठ सौ चालीस रुपया हो जाएगा कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास वो पैसा काम काफ़ी करेगा और आशा है कि तुम भी खुशहाल रहोगे तुमको पढ़ने लिखने में अच्छे कोई जॉब में जाने के लिए ऊँची नौकरी के लिए कहीं भी तुम जाओगे तो अच्छा करोगे यही हमारा सन्देश है बस एक और मैं ये चाहूँगा कि सभी बच्चों को एक बच्चे से दूसरे बच्चों को यह प्रेरणा मिले इसलिए हमारे एक बच्चे नहीं बल्कि समाज के और भी बच्चों में यह प्रेरणा मिलेगी तो अच्छा बनेगा अच्छा करेगा और प्रयास है कि सभी बच्चों का जीवन सुखमय हो सके और बच्चे कली बन जाएँ तो कली मज़बूत रहेगी कली अच्छा रहेगा तो उसके लिए फ़ायदे भी अच्छे होंगे अब है गार्जियन को उसके साथ पैसा करके उसके हाथ में यह प्रनय बताना समझाना कि बच्चे कितने आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ करके कितना काम कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में मास मास्टर डॉक्टर इंजीनियर और हो सकता है कि दुनियाँ का एक नम्बर नागरिक भी हो सकते हैं भारत का भी नागरिक एक नम्बर हो सकते हैं बहुत बड़ा होगा और एक नम्बर बनने के लिए काम एक नम्बर होने की आवश्यकता है और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ